एक पोयट आसा भा ब बोरकर म्हणून तो सामको म्हजो फेवरेट पोयट आनी तांच्यो कविता हांव स्कूलाच्या टायमा वयल्यान आयकतां आसलो आयकतालो वाचतालो म्हणटालोय बी आनी एक कोंपिटिशन आसलें तातूंत हांवें पार्टिसिपेट केल्लें आनी ताचें एक तिकां एक स्मृती म्हणून ते काँपटिशन आसलें आनी आमकां म्हणपाक लायल्ली तांची पोयम्स आनी खूब बऱ्या चालीन बसयिल्लो आमच्या एकट्या सरान ते ताणे आमकां म्हणपाक लायल्यो त्यो तातूंत सुद्दां आमकां प्रायज मेळिल्ले सो असो कोंकणी रायटर एक तोच आसा जाच्या बद्दल म्हाका खूब आदर आसा आनी खूब तांकां तांचें लिखाण सुद्दां म्हाका खूब आवडटा